हेलो हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल बस बढ़िया तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो हा हा ॿुधायो

अछा पाणी अहिड़ो थियणो त न खपे हाणे हीअं तव्हां चओ था त पोइ हिते ॾिसिणो पवंदो इहो पाणी बाक़ी ईअं दिक़त त ईंदी कान्हे हाणे तव्हां चयो आहे तव्हांखे पाणी मेरो पियो अचे त उहो हाणे ॾिसणु खां पोइ ई ख़बरु पवंदी बाक़ी हीअं थियणु त न खपे बाक़ी असांजो जेको चेक करे ई असां मोकिलींदा आहियूं हींअर पाणी हाणे तव्हांखे तकलीफ़ु आई आहे ॾिसी ॾिसी था वठूं बाक़ी हाणे पाणी तव्हांजो यूज़ त कोन कयलि आहे न मतलबु इएं ई पियो आहे न पाणी तव्हांजो अछा हा हा हा हा हा अछा बराबरु आहे हा हे बि सुठो आहे तव्हां ॿुधायो त असांखे ख़बर त पई न भई की हीअ शइ में दिक़त आई आहे त हाणे हुते हिनखे बि ॾिसूं पोइ हाणे छा प्रोब्लम आई आहे ऐं हाणे ॾिसणु खां पोइ ई ख़बरु पवंदी आहे तव्हां चओ था मे मिटी वारो आहे केमिकल जी बांस थी अचे भई टे ॾींहनि खां तकलीफ़ु आहे तव्हांखे बराबरु आहे त हाणे हो अ पाणी जी सोलुशन त हाणे ॾिसिणी पवंदी भई हिन में हीअं दिक़त कोन्हे बाक़ी असां जेके ॿियनि ग्राहकनि खे ॾिनो आहे पाणी ईअं कोई दिक़त आई कान्हे हाणे तव्हां चयो पिया वेठा तव्हांजे वटि दिक़त आई आहे त हाणे हुनखे हाणे चेक करे था वठूं भई छा दिक़त आई आहे हुनमें सही आहे न

भले हीअं कयो मां न हुजे त पोइ माण्हू न त मूंखे टाइम न मिले त माण्हू खे मोकिले थो छॾियां त भई तव्हांजो मां अची करे चेक करे वेंदो पाणी

न न हू हाणे त अहिड़ो पाणी कोन ईंदो हाणे जो भई चेक करे ई मोकिलाईंदासीं असां त वरी बि हाणे तव्हां चओ था त हाणे चेक करे था वठूं पाणी इहो बाक़ी ईअं हाणे जीअं पाणी ईंदो त तव्हां हाणे सैम्पल तव्हांखे चेक करे करे मोकिलींदासीं पाणी में हाणे दिक़त न अचिणी खपे हीअं

ठीकु आहे ठीकु आहे उहा दिक़त दिक़त उहा दिक़त तव्हांखे कोन ईंदी बाक़ी हाणे जेका दिक़त थी आहे हींअर त हाणे कुझु बि हुन जेको थींदो हुनजी भरपाई करे ॾींदासीं तव्हांखे हुन जी टेंशन न कयो तव्हां बाक़ी हाणे अॻियां ध्यानु रखंदासीं हाणे हीअ दिक़त न थियणु खपे बाक़ी हाणे तव्हां चयो आहे हुनजो हाणे ग़ौरु कयूं था हाणे माण्हू जेको थिए थो त माण्हू मोकिले थो छॾियां तव्हांखे भई पाणी साम्हूं साम्हूं मटे ॾींदुव तव्हांखे पाणी ॿियो फ्रेश पाणी तव्हांखे ॾेई वेंदुव ठीकु आहे न बाक़ी हाणे हू पाणी यूज़ न कजो साइड करे रखिजो भले ऐं ॿियो पाणी अगरि तव्हांखे खपे त असां मोकिलाए था ॾियूं माण्हू खे झटि में झटि हाणे मोकिले था ॾियूं पाणी लाइ उहो खणी वेंदो ऐं बाक़ी ॿियो नओं पाणी तव्हांखे ॾेई वेंदुव ठीकु आहे न भले तव्हां ध्यानु रखिजो भाई पाणी केरु पीए न थोरो साइड करे रखिजो ठीकु आहे न ॿियो कोई दिक़त हुजे त ॿुधायो पाणी में टाइम सां ईंदो ई आहे न तव्हांखे पाणी कोई दिक़त त कान्हे न हीउ पहिरीं बार थियो हूंदो तव्हांखे हीअं अछा ठीकु आहे भले वांदो कोन्हे ध्यानु रखंदासीं जय झूलेलाल